हय ट्रान्सपोटेशन हेल्ता खातीर खुबूच गरजेचें ट्रान्सपोटेशन मातसो एफेक्ट जाता टायमार एकशे आट कॉल केल्यार पावना कित्याक पावना म्हळ्यार हेजें कारण कितें सगळें लोक एकशें आठ आपयता अशें म्हणटा दोन दीस चार दीस फाटीं जोर येयल्या किदें जाल्यार एक गुळी घेवन रावल्या जाता तेंगे तशें ना आतांच एकशें आट कॉल करपाचो आपल्या जोर येयला अशें म्हणून तांकां गाडयो जाय पडटा थंय कोण सफर जाता आमचे बारीक पीएचसीन जावं एकूत तेंचे बाबडी एम्बुलंस आसता तो एक पेशंट हाटांचो येयलो वा एक्सिडेंट केस येयली ते पेशंटाक गाडी धाडची पडटा सो ती गाडी बाबडी बांबोळ्यो यो खंय यो आमचे आमचे मडगांव हॉस्पिटल ओके जावं थंय वयतली आमचें कास्तालें हॉस्पिटल जावं कसलें चिकली हॉस्पिटल एफेक्ट जाता कित्याक एम्बुलंसां लागोन हेमीत तर लोकांनी एकशे आठ जोरांक बी लागोन नॉर्मल पेशंटांक लागून जोरांक बी खातीर आपयलें जाल्यार एम्बुलंस तांकां कशी मेळटली तें खुबूच गरजेचें लोकांक तें तें चिंतपाचें खुबूच गरजेचें तेमी गुळी आतां आसा ते टेंपरेट दवरपाचें आसा सारकेंच जायना जाल्यार कोणा कडेन मातशें करपाचें पूण हा तण गोड येता ह्या तेंगे जाय पडटा एम्बुलंस पूण कितें हर टायम ते एम्बुलंस मातशें खंय बेजी उरले किदें त्या हॉस्पिटलाचेर खुबूच तो एफेक्ट जाता आनी टायमूच लागता लोक मागीर झगडटा हॉस्पिटलायज स्टाफां कडेन एम्बुलंस कॉल गेले एम्बुलंस ना दोन तीन वरां म्हणटा आमी बिजी आसा कित्या बिजी आसा ह्यात लोकां लागोन लोकां आतां मनीसपण सगळें विटून लोक विटले आतां तेंकां कयणा किदें करप तें कितें ना एम्बुलंस कोणा खातीर अवेलेबल करप तें ना एक एम्बुलंस खंय खंय म्हण धांवतली हें लोकांनी चिंतपाचें आतां एक्सिडंट केस येयली तर एक बस पडली घेतली ते एम्बुलंस तरी ते चार पांच एकूच वांगडा पेशंटाक व्हरता एम्बुलंस पण पेशंट सारको पांयां मोडला हात मोडला तो ताका न्हिदोन वचपाचें तें कशें तो अवेलेबल करतलो हें आतां किदें जालां आमचें लोक चिंतना लोकां दिसता एम्बुलंस ना पूण हॉस्पिटलू तेका एफेक्ट जाता आमच्या लोकांक बी एफेक्ट जाता हें ताजे खातीर खुबूच गजेचें की फेसिलिटीज ते मातशे आमी चिंतपाच्या लोकांनी की कशें तें करपाचें तें तयार एम्बुलंसां खातीर हें नाजाल्या गाडी आमचे कडेन आसा ती एवेलेबल आसात तशें वचपाचें पण आमकां ना आमचे लोक तशें चित्ता एम्बुलन्सान घेतल्यार आमकां बेगीन ट्रिटमेंट मेयटलो आमकां फास्ट ट्रिटमेंट मेयटलो ते लोकांक तशें दिसता आनी ते खाती तें एम्बुलंस बिजी उरता